कोंकणी भाशेक प्रसिद्ध करपाक गोंयांत तशेंच गोंयचे भायर जायत्यो संस्था वावुरतात जायत्यो संस्था कोंकणीक मुखार हाडटात कोंकणी वाचप्यांक कोंकणी बरोवप्यांक फुडें हाडटात तातूंतली गोंयची एक नांवाजती संस्था म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळ जी कोंकणी कार्यक्रम आयोजन करता युवा तरणाट्याक वाचप्यांक वाचपाक बरोवपाक प्रोत्साहन करता युवा पुरस्कार जाहीर करतात तांची उमेद वाडयता तातूंतली नांवाजती एक कार्यावळ म्हळ्यार पेटूल कोंकणीतल्यान गितांची सी डी काडून ती जगभर ती पावयतात तातूंत तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या अंतर्गत कोंकणी वाचन विश्व म्हण एक कार्यक्रम जाता तातूंत कोंकणी वाचप्यांक कोंकणी बरोवप्यांक उमेदीन वांटेकार जावपाक मेळटा त्या परी हेर संस्थाय जशें गोवा कोंकणी अकादमी जी कोंकणीची बरोवप्यांक पयलीं पुस्तक काडपाक पयलो चंवर ह्या अनुदानक ह्या हांगा अनुदान दिता तशेंच वाचप्याक मुखार हाडटा बरोवपाक मुखार हाडटा पुरस्कार दिता आनी ह्या वावरांक लोकय बीन वांटेकार जातात आनी कोंकणीक मुखार व्हरपाक आपले परेन आपल्यालो हात लायतात